म्हाका झाडांची खूब आवड आसा झाडां रोवपाक म्हाका खूब आवडटा सो हांव कितें करतां खंयच्यान झाडां हाडटा अशें ना म्हाका ज्या जाग्यार झाडां मेळटा म्हण कळें जाल्यार हांव त्या जाग्यार वतां आनी झाडां घेवन येता जशे की आमच्या हांगा आमचो आमदार झाडां वाडटा तेन्ना सगळ्या पयलीं हांव वता झाडां हाडपाक दोन दी म्हटल्यार हांव चार घेवन येता अशें करून हांव झाडां हाडटा आमदार झाडां वाडटा तेन्ना हाडटा प्लस फॉरेस्ट डिपार्टमेंटूय एक एकदां झाडां वाटपाक येता म्हळ्यार ती खूब गर्दी आसता तरी पूण हांव त्या गर्दीन वसून म्हाका एक चार पांच तरी झाडां घेवन येता हांव मागी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटानूय वाटपाक येता झाडां तितूतल्यानूय हांव हाडटा झाडां सगळीं झाडां हाडलीच म्हूण जायना ती हाडून तें रोवन तांचे बरें स्पेशल केअर घेवचे पडटा झाडांचे आनी हांव आमच्या जशें सांग्यार एक आमची नर्सरी आसा झाडांची थंय खूब बरी सोवायिटीन झाडां मेळटा तुमकां सुद्दां जाय न्ही जाल्यार तुमी थंय वचून हाडू शकता थंय न्ही इतली बरी झाडां मेळटा दसणी चिकूची झाडां कलमांय मेळटा आंब्याची कलमां चिकूची कलमां बरी बरी झाडां आसता आनी जर शोबेची झाडां तर इतली बरी आसता की पळोवन ती नर्सरी पळोवनूत पिशी जावपाची इतली बरी बरी झाडां थंय आसता हांव एकदां गेले झाडां हाडपाक जाल्यार म्हाका खंयचे घेवू खंयचे नाका जाले आनी तेंची रेट इतली बरी आसा म्हणजे गुलाबाचे झाड तांचे पन्नास रुपया एक आसा पन्नास रुपयान पन्नास रुपयान एक झाड म्हणटगीर हांवें बरी पांच स हाडली पांच स गुलाबाची झाडां हाडली प्लस दसण्यो बऱ्यो बऱ्यो दसण्यो आशिल्ल्यो बऱ्यो बऱ्यो दसणी हांवें सिलेक्ट केली एल्लो हीबिस्कस डस्ने त्यो बऱ्यो बऱ्यो एल्लो ऑरेंज डार्क पींक लायट पींक गुलाबी अशी झाडां हांवें सिलेक्ट केली आनी हाडली आनी ती झाडां हाडून हांवें घरा कडेन बरी वाजांनी रोयली जी शोबेची झाडां आसा ती वाजांनी रोयली रोवन तांकां खत बीत घालून सारकी वेवस्थीत रोवन लायनीन दवरली आनी आंब्याची कलमां आनी चिकुची कलमां आमचे एक बारीकशें भाट आसा तितून हांवें मानाय लावन हांवें आंब्याचे कलम आनी चिकुचे कलम रोयले आनी एक चिकूचे कल्म आमचे पयलींच्यान आशिल्ले ताका भरपूर चिकू जाता पूण तें चिकू आसा ते शेवणी आमकां खावपाक दिना सगळीं शेवणीच खाता आमी केन्नाय वचून मागीर त्या भाटांक एक फोगोटी बी लागतात ते शेवण्या लागून खूब चिकू हाडटा आनी आमी घरा कडेन पिकपाक घालतात आनी हें शेजाऱ्याली जाल्यार शेजाऱ्याली मागून घेता एक खांदी दी गो म्हटल्यार शेजारी कोणीय दिता ते खाने हाडून हांव रोयता बस म्हाज्या मम्मीच्याय घरा भरपूर झाडां आसा तांच्योय मागून केन्ना केन्ना हांव हाडटा खांदय खांदयो सुद्दां रोयल्यार झाडां जाता आपल्याक फक्त आवड आसपाक जाय झाडां रोवपाची मागीर तशी केळीची झाडां केळीची एक बागच आसा आमची धाकटेशी ती केळीची झाडांय हांवें अशीच कोणालीच मागून हाडूनच रोयल्ली नेबराची फ्रेंडाची मागून हाडून केळीचीं झाडां रोयिल्ली ती केळीची झाडां दोन रोयल्यार पुरो ती मागीर सायडीन तांकां खूब झाडां कोम येता आनी कितलीय केळीची झाडां जाता सो केळीची झाडां रोवपाकय बरी आनी रोकडीच एक पांच स म्हयन्या भितर तांकां केळी लागपाक सुरू जाता पूण एका केळीच्या झाडाक एकदां केळी लागली की ती मागीर कापून उडोवची पडटा ती मागीर परत जायना अशें म्हणोन हांव केळीचे केळीच्या झाडाचो मोळ हांवें बरो केलां तांकां भरपूर केळी लागता आमी खाता आनी आमी आमच्या नेबराकय दितात आनी सांगपाचे म्हटल्यार शोबेची जी झाडां आसा पयलीं तांचे चड अशें केर घेवचे पडना खत घातलें की ती रोखडीच व्हडजाता शोबेची झाडां तुका नर्सरीनच चड बरी मेळटा गुलाबाची झाडां ती तुका नर्सरीनच चड बरी मेळटात गार्डन आसता न्ही तेतूंतल्यान हाडपाची आनी आमी एकदां बेळगांव गेल्ली बेळगांव साकूनय हांवें एकदां बरी कलमां हाडिल्ली बेळगांव बी बरी कलमां सवाय रेटीन मेळटा चड म्हारग आसना तेंचे आतां आमी बेळ बेळगांवची झाड जी फ्रुटां हाडटा ती घाटी फळां म्हणटात अशी घाटी फळां बी अशी आसना ती हाडून रोयली म्हणटगीर गांवठीच जाता म्हणून आमी बेळगांवची सुद्दां कलमां हाडून रोयतात बेळगांव सकुनी कलमां हाडटात कारण तेची रेट बरी आसता अशें म्हणून आमी बेळगांव सकनी झाडां हाडटात खंय मेळटा थंय हांव झाडां हाडपा वता अमको जागो असो न्ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट खंय मेळटा थंयच्यान हांव झाडां हाडून रोयता हांवूय बी रोयता आनी म्हाजी एक स्पेशलिटी आसा की हांव कोणाचेय बेड्डे वता न्ही तेन्ना हांव तांकां बर्थडे गिफ्ट म्हणून बरी झाडांच दितां कारण झाडांचेर म्हाका खूब मोग आसा झाडां म्हटल्यार म्हाजो सामको जीव